आमच्या गोंयांत जायते कास्ट सिस्टम जाताले पोयलें पूण आतां चोड कास्ट या ग्रुपिजम चोड जायना हिंगा सोगलो लोक बाराबोर रावता तूं हुंचो कास्ट आसूं तूं हुंचो रिलीजनाचो आसूं हुंचो ग्रुपाचो आसूं सोगले लोक एक बाराबोर रावता तूं फिशरमॅन जावं तूं टिचर जावं तूं बँकर जावं तूं लॉयर जावं सोगले एकवोठान रावताय हिंगा सो कांयच प्रोब्लम जायना सोगलो लोक कोणाक कोणाक सोकोल चोयना आनी वयर चोयना सोगल्यांक इक्वल स्टेटस आसता हिंगा पूण मिक्सिंग आप जावपा मातशें लोक भिता व्होडलो लोक आहा तो केन्ना केन्ना दुसऱ्यांक भोगले घेयना आनी दुसरो बारीक लोक आहा तोय मातशें व्होड व्होडल्यां बोगले वोसना पूण चोवपा गेल्यार इन जनरल सोगले बाराबोर रावता कांय प्रोब्लेम ना कोण कोणाक कांयच म्हूणा आप आपणांगले चोयता लोक आनी अबावट फेस्टिवल जायती फेस्टिवलां आमच्या गोंयांत हांगा जाता स्पेशल फिशींग फेस्टिवलां बी तशें कांयच ना सोगले लोक एकूच फेस्टिवलां बराबोर मानयतोले क्रिसमस जावूं तो सोगलो लोक क्रिसमस मान मानोयता एशकोन्न कोण कास्ट वगेरा एशकोन आहा तांचे डिफरंसिएशन म्हूण ना ओन्ली अेशकोन्न कोण मातशे लोक चोड गोरीब आसता ओर कोणाको पोयशे ना तेन्ना तेंचे फेस्टिवल मातशे ल्हान जाता आनी जे कोणाको पोयशे जायते आसा तांचे ते फिशरमॅन जावूं तो केसलो जावूं पोयशे चोड आहा जाल्यार तुका फेस्टिवल सेलेब्रेट कोरूंक जायते कांय सोगळें कोरूं जाता पोयशे आहा जाल्यार सो हांगसर कांयच प्रोब्लम ना आनी कास्टाचें कोण कांय उलोयना इंग कोण कास्टाक हेच पोडोत ना ओन्ली चोवपाक गेल्यार कास्ट सुद्दां ओन्ली काजार जावपाचे टायमार की कोण कोण कोणागले कास्टार काजार जावपाक आनी तें बेश्टें एशकोन्न कास्टिजम म्हूण हें कोताय पूण तेशकोन्न कांय ना गोंया सेफ आहा सारकें